दस टकिआमे बऽ जऽ हम सी एम दीदी हमरा जोड़लखिन हमरा कोषाके कोषा अध्यक्ष सचिव बनेलखिन तीनगोके बनेलखिन तऽ सचिवके पासमे पइसावला डिब्बा रहै छै रहै छै तऽ ओ पइसा सब दीदी मिलिके गिरबै छिए दस टकिआ गिरबै छिए तऽ कि करै छिए ओकरासब पइसाके टोटल हिसाब करै छिए हिसाब करै छिए तऽ हिसाबमे कभी पइसा घटि जाइ छै तऽ कि होइ छै हमरा बहुत परेशानी होइ छै परेशानी होइ छै तऽ एकदामे नहि होइ छै हिसाब तऽ दूदामे नहि होइ छै तऽ तेसरादा हिसाब करिके हम पइसा मिला लै छिए सबदीदी बैठै छिए बारह तेरहगो दीदी रहै छिए रहै छिए तऽ सब दीदी सी एम दीदी हमर रहै छै मिलैके पइसा हिसाब करिके गिनती करिके पइसा रखै छिए हम भी ओ बनल छिए तऽ भी ओमे कि कहै छै सी एम दीदी छै ओहिमे कतना हरद बुकीपरके छै कैगो ने दीदी बनल छथिन तऽ ओहोमे हर हफ्ता हर महिनामे जमा करै छिए दस रुपैआ दस रुपैआके जमा करै छिए तऽ ओहोमे जतना दीदी रहै छिए सब दीदी मिलिके पइसा जोड़ै छिए ओहोमे कोषा अध्यक्ष सचिव ओहोमे बनल छथिन बनल छै सब दीदी पइसा गिरबै छिए ओहिमे कर्ज लै छिए तऽ ओ पइसा कर्जवला दै छिए बिआज मूलधन जोड़िके तकरबाद बचत करै छिए दस रुपैआ ओ दै छिए तऽ सब रुपैआ मिलै करिके जमा करिके वहाँ बैँक जाइ छै तऽ बैँक जाइ छै तऽ बैँकसे कि होइ छै जे हमरा वएह बचतमे सरकार हमरा लाभ दै छै लाभ दै छै तीन लाख चारि लाख रुपा हमे उठाके आनै छिए सब दीदी आनै छिए अपना अपना बिजनेसमे लगबै छिए लगाके अपना अपना बिजनेस करिके सब दीदी आगाँ बढ़ै छिए